हँ कहु की कहलियै ओ अच्छा अहाँ पहिने केँ छियै अपन परिचय तऽ दऽ दिअ अच्छा अच्छा हँ हँ अच्छा मिथिला कऽ पाबनि तऽ बहुत चि बहुत किछु होइत छै जेना मतलब भरदुतिआ होइत छै हमर सभकेँ एगो आओर अथी कथी कहैत छै झिझिआ सेहो होइत छै हमरा सभमे एगो आओर मधुश्राओणी होइत छै कोजगरा होइत छै बहुत किछु होइत छै हमरा सभमे तऽ अहाँ की मे जाग जादा जानऽ चाहैत छी मधुश्राओणीमे मधुश्राओणीमे इएह होइत छै जिनकर जिनकर शादी होइत छै ने मतलब एक साल दू साल भेल रहल छै हुनकर शादीके ओ सभ शा पन्द्रह दिन अपन की कहैत छै आ पन्द्रह दिन अपन गलिए गलिए सभमे सभ फूल सभ लबैत छथिन तोड़ि ताड़ि कऽ अपन लोढ़ऽ जाइत छथिन शाम कऽ अच्छा हँ तऽ ओएह होइत छै लेकिन सामनेसँ देखऽ मे आओर नीक लागैत छै हँ नया नया साड़ी पहिरैत छथिन हँ फेर जाइत छथिन जगह जगह जेना कहियो अपने गाँवेमे जेना भऽ गेल कहियो कतहुँ चलि गेला कहियो हाइ इसकूल कहियो चण्डीयाद तऽ कहियो सेन्टर तऽ कहियो कतहुँ मतलब सभ जगह अपन गेला जगह जगह घुमि घुमि कऽ फूल लोढ़िके लबैत छथिन डालीमे आओर फेर ओकरा दोसर दिन पूजा होइत छै भगवान पर चढ़ायल जाइत छै तऽ इहे सभ होइत छै हूँ हूँ भाइदूजमे अच्छा हँ हँ हँ भाइदूजमे मतलब बहिन सभ ने अपन पूरा अपना अँगना नीपैत छथिन अपन हुनकर भाइ अबैत छै फेर हुनका चानन टीका करैत छै एगो मटकुरीमे अपन रखैत छथिन सभचीज ओ सभ करैत छथिन फेर भाइके आओर फेर चनन टीका जे भऽ भाइ हुनका पैसो दय छै दय छै जे भाइ अबैत छै जेकरा जेहन छोट बच्चा रहल तऽ अपन छोटके हिसाबसँ बड़का रहल तऽ बड़काके हिसाबसँ तऽ ओएह अपन ओएह होइत छै भाय बहिनके एगो ई पर्व छै जेना रक्षाबन्धन सभ केना अइ तेनाहिते हूँ अच्छा हँ हँ हँ ओ हमर सभकेँ मै हँ हँ ओ हमर सभकेँ मैथिली कऽ बाप रे बहुत अथी बढ़िआँ डा अथी छै रऽ हँ ओहूमे लऽ लड़की सभ रहैत छथिन माथा पर ओ होइए ने एगो घैला ओ सभ राखि कऽ डाँस ताँस करैत छथिन राति भरि ई ओ सभ करैत छथिन बहु बहुत बढ़िआँ छै हमर सभकेँ जे मिथिलाके अथी सभ छै ने पाबनि तिहार पर्व सभ ओ बहुत बढ़िआँ छै तऽ अहाँ पर्व देखऽ एलहुँ हँ ने हँ हमरा सभकेँ लेल तऽ बहुत चीज होइत छै मिथिलामे जेना विद्येपति समारोह भऽ गेल बहुत बढ़िआँ छै हँ